इ'यां ते वीडियो गेम बड़ी सारी ऐ पर जेह्ड़े मेरी फेवरट गेम ऐ जेह्दे बारे च में बोलना चाह्न्ना ओह् वीडियो गेम ऐ ऐ लूडो ते मिगी ओह् बड़ी गै ज्यादा पसंद ऐ क्योंकि उसी खेलना बड़ा इजली ऐ होर बड़े अच्छे तरीके कन्नै अस उसी खेली सकने हर इक इसी मतलब इ'यां माइंड फ्रैश बी होई जंदा दमाक फ्री होई जंदा ते कन्नै मज़ा बी आंदा खेलने गी